हेलौ औ आदाया दाउलाबारि साहाबागाननि मालिकमोन नामा आदसा आंनो साहा बिलाइ नांगौमोनलै आदसा ओरैनोयावथ' जेन'बा औ आंनो जेन'बा मा होनोमोनलाय गोथाङै खौबो नांगौमोन ओमफ्राय बानायखानायखौबो नांगौमोन आदसा आदसा ओमफ्राय ए ए ख्लासयालाय बेसेबां बेसेबां औ आदसा आदसा

बुस्थुया ना बेनिया ओरैनो जोंनि नर्माल जायगायाव सौफैनाय साहाफादालाय माबायदि जायो माने आदसा आदसा होनबा फान माने बुस्थुया आङो एसे साहा बागान माबाखौ बिलायखौ आङो बुर्जा लांनो नागिरदोंमोन आरखि जेन'बा एकस' कि जिसो आं बिजिनेस खालामनो सानदोंमोन नालाय एक्स' कि जिसो लांनो सान्दोंमोन औ माने दामाथ' बाराथार माथो एसे खम खालामजागोन नामा औ आथ्सा आथ्सा ओमफ्राय जेन'बा जेन'बा एक्स' किजिसो लायोब्ला होमब्ला दिलिबारिखौ नोंसोर खालायगोन ना जों लायनांगौ ओरैनो इकस्थ्रा नोंसिनावथ' थ्राक थ्रुक थाखागोनना बुस्थुया

आदसा आदसा

जेखुनु ओरैनो ए ख्लासखौ माखासे थ्राय नायनायसै आदसा आदसा आदसा दे होमबालाय आङो औ औ दे होमबालाय आङो उनावहाय खबर लाफिनसै दे